तर दुर्गा म्हाका सांग तूं एक शिक्षिका एक टिचर म्हणून हांगा काम करता आनी त्याच बरोबर तुका बाकीचे खुबशे छंद आसतले जे तूं तुजे फ्री वेळार जोपासता आसतलें तर म्हाका सांग तुका किदें करपाक आवडटा जेन्ना तूं फ्री आसता त्या टायमार किंवां तुका वेळ आसता तुजे कडे तेन्ना तूं अश्यो किदें गजाली करता ज्यो तुज्या मनान तुका शांती मेळटा टिचर बी ना जाल्यार सगळ्यांत पयली म्हणजे म्हाका गाणी आयकोपाक खूब आवडटा ओके तर चडशे म्हज्या फ्री टायमान हांव मोस्टली साँग्सच आयकतां ऑर नाजाल्यार कितें कुकींग हे दोनच म्हणजे म्हजे अशें छंद आसा जेणे म्हाका बरें दिसता म्हाका मनाक